रियासी डिस्ट्रिक बिच बड़ी सारी ओह् होंदी खेत बाड़ी लाई दी होंदी लोग कनक मक्कां लांदे सारा किश लोग घर अपने सब्जियां बी लांदे ते जेह्की कनक ते ओह् जेठ म्हीने कोला त्रै म्हीने पैह्लें लांदे ते जेठ म्हीने बड्ढी ओड़दे सेआलै होंदी कनक ते कनक लोग अपनी खेती बाड़ी करदे ते राशन अपना होई जंदा ते होर लोग घर भी अपने सब्जियां लांदे अपने घरें बाहरें दोआरें बाड़ी होई जगह् सगाड़ बनाइयै जि'यां लांदे ते सब्जियें गी होई जंदे कोई तोरियां मरचां जेह्कियां दकानां नेईं लैनिया पौंदियां भी ते होर होर मक्कां बी रांह्दे मक्कां लोग अपनी खेती बाड़ी करदे घा कन्नै बड़ा फायदा होंदा आपूं सैल्लियां बी भुन्नियै खाई सकने आं ते मगाड़ जेह्का होंदा ओह् मालै गितै होई जंदा ते मक्कां आपूं आटा गुन्नियै ढोड्डे बनांदे ते बाकी इ'यै बनांदे लोग अग्गें पिच्छें होर जेल्लै मक्कां रांह्दे ते नुहाड़े कन्नै बाड़ियै होर बी ककड़ियां बड़ी सब्जी होंदी सारा किश खीरे कंड़ोलियां होंदियां मक्कें कन्नै मटर होंदे मटर दियां बेलियां होंदियां कनकें कन्नै आहां कि किश लोग किश लोग सब्जी मक्कां कनक अपने खाने गितै अपने घर अपना राशन खाने गितै लांदे लेकिन जिंदे कोल क्या क्या जगह् होंदियां ओह् लांदे ते भी ओह् बेचदे दकानें पर जाइयै ते मक्कां बेचदे सैल्लियां मक्कां बेचदे आटा बेचदे मक्कां दा ते कनक बेचदे कनकै दा आटा बेचदे सैल्ली कनक बी बेचदे न ते होर बी भी मक्कें कनकै दा जेह्का भोऽ होऐ भी ते जि'नें माल नेईं रक्खे दे होन ते ओह् भो बेची ओड़दे उं'दा ते बाकी होर होंदा सारा किश ते ते जेह्की सब्जी किश लोग सब्जी छड़ी अपने गितै अपने घरै दे बाहर दकान लाई दी रौंह्दी केइयें बड़ी लाई दी होंदी ते घरै दे बाह्र बड़ी लाई दी होंदी सब्जी बी बजारें जाइयै बेचदे रेह्ड़ियें पर सब्ज़ी बेचदे देसी सब्जी खीरे ककड़ियां होर मक्कां एह् होंदियां भी नुहाड़े बाजरा रांह्दे बाजरा ज्वार रांह्दे ते होर लोक गन्ना बी रांह्दे ते गन्ना दालां बी रांह्दे न ते गन्ना दालां सारा किश होंदा गन्ने दी खेती करदे भी ओह् जाइयै बेचदे ओह् उत्थै दकानां जाइयै बेचदे दालां लांदे किश आपूं खंदे अद्धियां क्या होन ते भी बेचदे बी हैन ते हां बाजरा चेरी रांह्दे बाजरा चेरी रांह्दे बाजरा चेरी मालें गितै लांदे जि'नें माल रक्खे दे होंदे गांव बिच माल बगैरा रक्खे दे होंदे ओह् अपने बाजरा चेरी रांह्दे मालें गितै उ'नें उत्थुआं होई जंदी बाजरा चेरी अपने मालें करदे होर इ'यै बाजरा चेरी रांह्दे किश लोग जि'नें आपूं माल रक्खे दे होन किश इ'यां जिं'दे कोल जमीन बाड़ी होग ओह्बी रांह्दे बाजरा चेरी क्या ते ते ओह् अपने कोल उ'नें माल निं रक्खे दे होंदे ते भी ओह् बेचदे ते किश लोग खेती बाड़ी परा पैसे बी कमांदे खेती बाड़ी करियै मक्कां बेचियै चेरी बाजरा जे पैसे कमांदे किश अपने घर ओह् करने आस्तै उगांदे चेरी बाजरा